میں آپ سے بائک کے بارے میں بات کروں تو بائک کے گیئر کچھ بائکیں ایسی ہے جن کا گیئر ایک آگے اور باقی پیچھے ڈلتے ہیں کچھ بائک ایسے بھی ہیں جن کے گیئر سارے پیچھے ڈلتے ہیں اب تو ٹیکنول ٹیکنالوجی کے زمانے میں کچھ بائکیں ایسی بھی ہیں کہ ان کا جو گیئر ہے وہ اوپر ہاتھ سے ہی ڈل جاتا ہے ایک بار میں بائک سے سفر کر رہا تھا لمبا سفر تھا تو میں جب چلا تو پہلے تو میری اسکوٹی کا پٹرول ختم ہو گیا سامنے پیٹرول پمپ تھا میں نے پیٹرول ڈلایا پھر تھوڑی اور آگے چلا تو میری اسکوٹی کا جو ٹیر ہے وہ پنچر ہو گیا پنچر ہونے کے بعد سامنے مکینک بیٹھا تھا میں نے اس مکینک کو دکھلائی انہوں نے اسکوٹی کو دیکھا اور پنچر ٹھیک کیا پھر اس کے دونوں پہیوں کے اندر ہوا بھری اور جو بھی کچھ خرابی تھی تھوڑی بہت ان نے وہ بھی دیکھی اس کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر میں اپنی اسکوٹی کو لے کر تھوڑی اور آگے چلا آگے جانے کے بعد میری اسکوٹی پھر دوبارہ خراب ہو گئی میرے پاس پیچ کس اور پلاس تھا میں نے اسکوٹی کے نٹ بولٹ کھول کر دیکھا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا نہ میرے سے اسکوٹی ٹھیک ہوئی پھر میں نے اپنے دوست ووس کو فون کرا اس کو بتایا ان نے کہا کہ اگر جو کوئی مکینک ہو تو اسکوٹی کو مکینک کو دکھاؤ مجھے وہاں پاس میں کوئی مکینک نہیں دکھا میں بہت دیر تک کی ادھر ادھر بھٹکتا رہا جب مجھے کوئی مکینک نہیں دکھا تو میں نے تھک ہار کر اپنی موٹرسائیکل کو پاس ہی میں پارکنگ تھی میں نے وہاں پر پارک کر دیا اور میں آٹو سے چلا گیا اور پھر اگلے دن میں آیا مکینک کو اپنے ساتھ لے کر اس مکینک نے میری اسکو میری موٹرسائیکل کو دیکھا اور موٹرسائیکل ٹھیک کی اس کے بعد میں اپنی موٹرسائیکل لے کر واپس چلا گیا گھر